हमर एगो मनपसन्द पेन अछि जे इंकलेस जे रहै छै तऽ ई जे हम पचीस या तीस टकामे खरीदलहुँ पेन से लिखैमे बड़ नीक लागैछै एकर एते अच्छा लिखावट छै जे लिखैमे अहाँकेँ बड़ नीक लागै छै लिखलासे अहाँकेँ बड़ नीक राईटिंगो बैठे छै बड़ नीक लागै छै लिखैमे